जोंनि जायगायाव बांसिन बिबांनि फिथाइ दैखांनो हानाय आबादनि मुङा माइ आबाद जाय माइ आबादखौ गोबां सुबुङानो एबा बांसिन सुबुङानो जोंनि जायगायावहाय मावनाय जायो आरो बांसिन मुलाम्फा होनो हानाय आबादनि मुङा जाहैबाय गय आबाद जाय आबादखौ दिनै न'खरफ्रोमबो एबा बयहाबो गय आबादा दङ जायखौ खनसे गायोब्लानो बोसोरफ्रोमबो बे आबादखौ मोननो हायो बे बे गय आबादनि फिथाइनि दामआ दिनै गोबां बांगासिनो दङ जायनि गेजेरजों गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां बिबांनि मुलाम्फा मोननो हायो आरो बिथांमोननि जिउ खुंनाय राहायाव बे गय आबादा गोबां रोखोमनि एबा बिबाङै हेफाजाब खालामो जायखौ दिनैहाय गासैबो सुबुंफ्रानो गायनानै लागासिनो दं आरो गोबां बिबाङै गायबावगासिनो दं बे गय आबादखौ मानोना गय आबादा गोबां बिबांनि मुलाम्फा दिनै होगासिनो दं न'खरनि थांनानै थानायाव न'खर संसार खांनायाव बेनिखायनो दिनै गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गय आबादखौ गोबां मावगासिनो दङ बिथांमोना गोबां आसा लानानै गय आबादखौ गायगासिनो दं